नमस्ते मैम स्वागत है आपका अक्शु मसाज सेंटर में जी हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं किस चीज़ का मसाज कराना है आपको तो वो सर दर्द का मसाज करवाने या ब्लीच या फेशियल ये सब भी मेकअप उकअप कुछ भी अच्छा मैम हमारे यहाँ सर दर्द मसाज का तो ढाई ढाई सौ रुपया लेते हैं मैम नॉर्मल सर दर्द मसाज का सुनिए एकाध एक दो परसेंट का डिस्काउंट कर सकते हैं मैम बट अप आप फेसियल भी करवा रहीं हैं और ब्लीच भी करवाएँगी तो उसका तो फेसियल का ढाई सौ साढ़े साढ़े तीन सौ रुपया मस ब्लीच का है साढ़े पान सौ रुपये है तो एकाध दो परसेंट की छूट दे सकते हैं हम चलिए ठीक है आप पहले आइए तो हमारे मसाज सेंटर में फिर हाँ थ्रेडिंग बनाते हैं थ्रेडिंग का भी तीस रुपया लगता है तो उसमें थोड़ी न छूट मिलेगी नहीं मैम नहीं मैम पहले पचीस रुपया था अब तीस रुपया हो गया है आपको कैसा मसाज चाहिए मैम चलिए ठीक है आइए तुम समय देखिए त हमारा मसाज सेंटर चलता है सुबह छ बजे से साम साढ़े सात बजे तक तो फिर आप कभी भी आ सकती हैं हम आपकी सेवा में हाजिर है हमारे यहाँ बहुत हमारे यहाँ बहुत लोग हैं मैम आ जाइए

ठीक है हमारे यहाँ आपको हमारे यहाँ हमारे यहाँ तो बहुत लोग हैं कोई सर का मसाज करता है कोई थ्रेडिंग बनाता है कोई मतलब कोई फेसियल करता है कोई ब्लीच करता है तो आएँगी तो तो आप जब फ्री रहिये कह तो रहें सुबह छः बजे से शाम साढ़े सात बजे तक हमारा मसाज पार्लर खुला रहता है आप जब फ्री फ्री होइए तब आ जाइए चलिए ठीक है ठीक है मैम नमस्ते